अखन एतेक दिन तऽ रौदीमऽ सब किछु चल गेल आ जँ रौदीसे गेल जेनाकि गाछ वृक्ष कठहर गाछ आम गाछ लीची गाछ आ इम्हर इ छोट मोट गाछसभ सूखा गेल आ वर्षा जे शुरु भेल हन तऽ एहन वर्षा शुरु भेल जे एक कनवा मूँग लोककेँ नहि भेल मूँगके फसल क्षति भए गेल आ गाँव घर बाड़ी झाड़ी एतेक पानि लागि गेलए गाड़ी घोड़ा रास्ता पर चलनाइ छोट छोट गाड़ीसभ रास्ता पर चलनाइ मुश्किल भए गेल अछि तऽ वर्षासँ इएह क्षति भेल